یوگا سے ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو فائدہ ہو سکتی ہے یوگا ایک باڈی کو کافی فریشنیس فیل کرواتی ہے یوگا سے باڈی مائنڈ فٹنیس ہر چیز بہتر ہوتی ہے یوگا کرنے سے صحت اچھی ہوتی ہے فرسٹیشن ڈپریشن ٹینسن اوور تھنکنگ نگیٹیویٹی سی چیزوں سے دور کرتی ہے یوگا سے اور بھی ایسے فائدے ہیں اور یوگا کی صحیح عمر پانچ سے دس سال کے بچے بھی کر سکتے ہیں جو بچے میں کافی پھرتی مائنڈ فریسنیس انٹلیزینٹ کانفیڈینس اور بوڑھوں کو بھی کرنی چاہیے اس پہ کہ اس کو بیمار کم ہوگا فریشنیس لگے گا کافی موٹیویشن ہوگا یوگا ایک اچھی چیز ہے یوگا کرنا چاہیے انسان کو یوگا لائف کو چینج بھی کرتا ہے مارننگ میں اٹھنے کی عادت ہوتی ہے یوگا سے کافی اچھی بہت ایسی چیزیں ہیں جو فائدہ ہوگی یوگا ایک اچھی چیز ہے یوگی یوگا کرنا چاہیے اور یوگا کرنے سے اور بھی بہت کچھ فائدہ ہے جیسے کانفیڈینس آتا ہے لائف میں بات کرنے کی مائنڈ فریش بہت ایسی چیزیں ہیں جو بچوں بوڑھوں عورتوں سب کو کرنا چاہیے اور مارننگ میں اٹھنے کی عادت ہو جاتی ہے یوگا بہت اچھی چیز ہے یوگا کرنا چاہیے یوگا فریشنیس فیل کراتا ہے ڈپریشن ٹینسن فرسٹرڈ سب چیز کو دور کر دیتا ہے یوگا